گھر میں جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس بچے کے لیے بہت عزیزہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نازک بچہ ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے پاس تیز آواز والے بولنے والے منع کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس بچے کو ان کا بستر تکیہ پھر اس کی ضرورت کا جو کچھ بھی سارا سامان ہوتا ہے ساری چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھا جاتا ہے تاکہ نوزائیدہ بچہ صاف ستھرا اور تندرست رہے اور کوئی بیماری اس کو نہ ہو اور اس کے علاوہ اس کے اسے کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہونے پائے اس